جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ الیکشن کے دوران آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو الیکشن کے دوران بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے اور ہر جگہ دیکھا جائے تو ہر جگہ پولیس ہی مطلب ہر جگہ پولیس ہی لوگ نظر آتے ہیں پھر ایک بائک پہ تین لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں جیسے مطلب آزادی بالکل ختم ہو جاتی جیسا کہ ہم لوگ عام دنوں میں گروپ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو الیکشن کے ٹائم میں اس طریقے سے ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے اور پھر جیسے ہم لوگ کسی دکان پہ آرام سے کھڑے ہو کر فری ہو کر گھومتے ٹہلتے ہیں خریدتے ہیں تو وہ سب چیزیں ہم الیکشن کے ٹائم میں نہیں کر سکتے ہیں تو یہی سب چیزیں ہیں الیکشن کے دوران ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان مشکلوں کا